ہاں السلام علیکم ہاں ڈاکٹر صاحب بول رہے ہیں آپ ڈاکٹر ابو البشر جی وہ پیٹ میں تھوڑا تکلیف تھی مطلب اکثر تکلیف رہا کرتی ہے تو کھانے پینے میں کیا لوں مطلب کچھ بتائیے جی جی جی جی جی جی ہوں

جی جی ڈاکٹر صاحب مجھے بھی جو ہے ہلکی سی پرابلم ہوتی ہے اسی وجہ سے میں نے پہلے یہی پوچھا آپ سے اپنے بارے میں تو وہی چیز میں بھی استعمال کروں ٹھیک جی جی جی جی جی جی صحیح جی ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بات کرتا ہوں ٹھیک اوکے